چلو میں آپ کو اپنے اسکول کے بارے میں کچھ تعارف کراتی ہوں جب میں نے اسکول نہیں جانا سیکھا تھا تو میں ممی سے یہ پوچھا کرتی تھی کہ ممی اسکول کیا ہوتا ہے پھر ممی نے جواب دیا بیٹا اسکول وہ جگہ ہوتی ہے جہاں بچوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دی جاتی ہے اور جس سے کہ بچوں میں چھوٹوں سے پیار اور بڑوں کا ادب کرنا کی سی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور جہاں ٹیچر کو ماں کا رتبہ دیا جاتا ہے اور وہ ایک دوسری ماں ہی ہے جو ہمیں برائی سے ہٹا کر اچھائی راستے پر چلنے کی ہدایت دیتی ہے اور جب میں چھوٹی تھی تو میں اسکول جانے کے لئے روتی تھی تب ماں مجھے تھام لیا کرتی تھیں بہلا کر بہلا کر ہی نہیں کھلونے دکھا کر ہمارا دل بہلاتی تھیں اور پھر جب میں بڑی ہوتی گئی تو میرا دل پڑھائی کی طرف کھیچنے لگا پھر میں اسکول میں ایگزیم دیتی اور اچھا پڑھتی گئی اور پھر میں نے ایک فیصلہ لیا جو یہ فیصلہ تھا کہ میں ایک ٹیچر بنوں اور اسی طرح جیسے کہ میری ٹیچر نے مجھے ہدایت دی ویسے ہی میں دوسرے بچوں کو کچھ سکھا سکوں مجھے اسکول کی سب سے اچھی لائف لگتی ہے کیونکہ اس میں ہمیں اسکول میں کچھ بننے کا موقع دیا جاتا ہے یہ یہ سارا کام آسان ہونے کا ایک ہی ایک ہی مقصد ہے وہ ہے میری ماں اور باپ کی اور ٹیچر کی دعائیں جس کے بچے ساتھ ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں وہی سکسیز ہوتے ہیں